دیکھیے مقامی گیم یہ ہے جیسے بچے لوگ آج کل کھیلتے ہیں لوڈو کھیلتے ہیں کیرم بورڈ کھیلتے ہیں تاش کھیلتے ہیں موبائل پہ بھی آج کل بچے بہت بزی رہتے ہیں پب جی کھیلتے ہیں پتہ نہیں بچے کے چھوٹے چھوٹے گیمس آتے ہیں موبائل پہ بھی بچے لوگ بیٹھ کر کے ٹیم بنا کر کے لوڈو کھیلتے ہیں آن لائن بھی کھیلا جاتا ہے آف لائن بھی کھیلتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں گلی ڈنٹا بھی کھیلتے ہیں اونچا نیچی گھر پہ ہی کھیلتے ہیں چور نکا چھپی گھر میں ہی کھیلتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ خیر بچے باہر نہ جائے گھر میں رہے گھر میں سیف رہے تو یہ زیادہ بہترین ہے گھر میں کھیلنے والی گیم بھی ویسے آج کل کا موشم بہت ہی خراب ہے دھوپ اچانک سے اتنا تیز دھوپ ہو گیا ہے کہ بچہ باہر جاتے ہی ان کی طبیعت خراب ہو زاتی ہے بیمار پڑ جاتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ تھوڑا بہت موبائل بھی دیتے ہیں گھر میں لوڈو کھیلتے ہیں بچے لوگ کیرم بورڈ بھی کھیلتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کھیلتے ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہے گھر کا کھیل ویسے بھی بہت پسند آتا ہے سب کو